जी सर आपका श्रद्धा सबुरी ढाबा में सप्रिय स्वागत है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ अच्छा सर आपको कितनी कॉन्टिटी में चाहिए सर अच्छा सर तो वहाँ हमारे यहाँ अजमी पूड़ी बहुत अच्छा है तुरंत बनाया जाता है फ्रेस एकदम फ्रेस मैदा का आटा वाटा जो भी होता है सब तुरंत किया जाता है सर आपको एकदम कोई मतलब इसमें शिकायत नहीं आएगा सर इसमें एक थाली का है सौ रुपए इसमें सर पूड़ी पाँच रुपए और सब्जी लेंगे तो फिर आपका पन्द्रह रुपए हो जायेगा टोटल यस सर कितना दस लोग या पन्द्रह लोग कुछ कन्फर्म बता दीजिए दस लोग तो एक हज़ार रुपए हो जाएगा आपका

तो आपको मतलब डिलीवरी भी करानी है ना क्या सर मेरा ढाबा सर जी गढ़हन महाजन मोड़ में है और आपका कहाँ करवाना है आपको अच्छा खड़िया कॉलोनी तरफ़ तो सर में खाने अब में क्या रेट कम हो सकता है हम लोगों ने जितना लगा उतना बता दिया इसमें हमें दस रुपया प्रोफ़िट है और क्या है

अरे तुरंत तुरंत गरम गरम मिलेगा हम लोगों की देलेवरी भी फ़ास्ट है अगर आपको एक घंटे आपको आधे घंटे में खाना नहीं पहुंचाया गया तो आप फ्री में ले सकते हैं इसको नहीं ऑफर अभी दिवाली नहीं चल रहा है पर थाली पर थाली डिलीवरी तीस रुपए है आपको बीस रुपए दे देते है एक थाली पे बीस रुपए डिलीवरी चार्जस सर डिस्काउंट अब टोटल तो मान के चलिए आपका बाराह सौ तरह हो रहे है ठीक ना ठीक है उसमें आचार रहेगा आपके पास स दो दो टायप की सब्जी रहेगी और आपके पास आठ या नौ पूड़ी रहेंगी

और चटनी रहेगा नारियल का हाँ तो मतलब आप दस लोग का मंगा रहे है एक थाली में एक लोग का आराम से पेट भर जाएगा सर एकदम अच्छा है टोटल सर फिर आप मुझे अरे कितना भी करेंगे बाराह सौ रुपए दे दीजिएगा सर फिर अगर मैं एडजस्ट करूंगा फिर आपको मेरे वेटर को कुछ टिप्स देने पड़ेंगे

लेकिन सर देखिए आप लोग हम लोग आप हम लोग अरे हम आप लोग को एक चीज़ भी बता रहे है कि अगर आधे घंटे में अगर डिलीवरी नहीं हुई तो आप खाना फ्री में ले सकते है आप से कोई चार्ज नहीं लिए जाएगा अब कुछ तो रहम करिए और आप जैसे करना चाहे ऑनलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको उसमें पचास रुपए डिस्काउंट मिलेंगे नहीं सर सर वो मीडियम तो एक ही है बस मेरे अकाउंट में अगर पैसा आया तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा पचास रुपए अगर हाथ केस देंगे तो उसमें कुछ किसी से भी करिए सर आपको पचास रूपए डिस्काउंट मिलेंगे ऑनलाइन पेमेंट पे और ऐसे ऑफलाइन में कुछ नहीं मिलेगा हाँ सर शाम तक हो जाएगा आप अड्रेस अपना मेल में मेरे को सेंड कर दीजिएगा हाँ तो सर आप टाइम बता देंगे आपको कितने बजे तक चाहिए साम छ बजे सर तो ठीक है सर मैं आपको डायरेक्ट शाम छ बजे पहुँचवा दूंगा और नहीं पहुँचा तो आप खाना फ्री में ले लीजिएगा एक रुपया मत दीजिएगा ठीक है सर धन्यवाद